मध्य प्रदेश में प्राकृतिक लेडस्पोक राज्य अलग अलग है इसलिए भगवा हैं इसलिए बँट भिन्न है क्योंकि इसमें काफ़ी पहाड़ हैं पचमढ़ी का भी कुछ पचमढ़ी में बी फ़ॉल है और धूपगढ़ है जिसमें वहाँ जाने पर उसमें कुछ बहुत सुकून मिलता है और अंदर से बहुत सुकून आता है मिलता है और वगैरह पहाड़ी है बोटिंग है और काफ़ी जानवर हैं वहाँ पर जानवर देखने को मिलते हैं पहाड़ हैं पौधे हैं बड़े बड़े अच्छे ठंडाई की जगह है इसमें गर्मियों भी मौसम में भी अच्छी ठंडाई मिलती है पहाड़ हैं खाइयाँ हैं और जिसमें काफ़ी लोग घूमने को मिलता है इसमें झरने हैं और जंगल में कुछ काफ़ी जानवर मिलते हैं देखने को मिलते हैं पहाड़ियाँ हैं जो घूमने लायक हैं काफ़ी